हँ हेलो हेलो दीदी प्रणाम कहलियै की जे हँ बोलथिन ने बोलू ने

कहियौ ने नहि छथिन

हँ हँ

हँ आ अच्छा ठीक छै दशहरामे पाबनि होइत छै दीदी से केना होइत छै से नवरात्रि केना करै छथिन से कहि देथुन हँ

हँ

आ दीपा दीवालीमे दीदी दीवालीमे दीदी की सभ होइत छै दीवालीके पाबनि जे होइत छै से केना केना होइत छै से बता देती

हँ

तऽ